शेयर बाज़ार में हम लेन देन करते हैं और यह बहुत ही उपयोग करता हो गया है और अब हम इसको एप मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एप के माध्यम से सेयर बाज़ार का उपयोग कर सकते हैं और अब सेयर बाज़ार में जब जो हम लेन देन करते हैं उसका प्राइज़ आज के हालत में बढ़ रहा हे और हम जान सकते हैं कि उतार चढ़ाव होता रहता है बाज़ार में जो चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं उसे फिर से बेची भी जा सकती है यह एक व्यापार की तरह होता है जो बहुत से इसको कमाते हैं और बहुत से ख़र्च करने में लगा देते हैं हमारा मानना है कि यह जो ऑनलाइन ऐप हो गया है इसके माध्यम से बहुत ही